ओना त हमर प्रिय पोथी बहुत छै लेकिन सबसॅं जादा प्रिय भेल रामायण गीता ई सब पढ़ै मे हमरा बहुत नीक लागैया आओर हम बहुत बेर पढ़ने छी कियाकि रामायण मे अहाँ लऽ लियौ गीता मे लऽ लियौ धर्म के बारे मे जादा कहल गेल छै ओनाहियो गीता सऽ ज्ञान होइ छै आर एक एक टा शब्द जे ओहि सब मे रहै छै ने सबटा ज्ञान के बात रहै छै ताहिके लेल ओ सब हमरा पढ़ै मे नीक लागैया आओर ओकर बाद मालगुडीज डे भेल द गाइड भेल ए हॉर्स एंड टू गोट्स ई सब हमरा पढ़ै मे बहुत नीक लागैया आओर हम बेसी बेर पढ़ने छी कियाकि मतलब गाइड के भेल मालगुडीज डेज एकर सब के एक एकटा पात्र आओर एक एक जे शब्द ओहि मे लिखल छै ओ बहुत मतलब मनोरंजन मानि लियौ या ज्ञान के सोर्स या मतलब एगो समाज जे कहाॅं छलै पहिले केहन आबैवला छै ओहिसब के बारे मे देल रहै छै नोबेल मे ओ सब पढ़ला सॅं अहाँ के जे भेल छै मतलब प्राचीन काल मे ओहो ज्ञान भऽ जाइत और नॉवेल सब मे की होइत छै तऽ आबैवला मतलब आगा की हेतै ओहो सब देल रहै छै तऽ ओ सब पढ़ै सऽ हमरा बेसी रुची अहि आओर हम बहुत पढ़ने छी